हेलो एगो जे मोबाइल किनने रहौं पन्द्रह हजारमे बड्ड नीक लागल बड़ी सुन्दर लागल चलबैमे आब जे यऽ बड़ी सुन्दर यऽ फोटो उटो जे यऽ बड़ी सुन्दर आबैत यऽ जब दू चारि पाँच दिन चलेलहुँ ओकरामे फोटो सब खिचलहुँ फोन मेमोरी भरल तऽ मोबाइल आब हैंग करै लागल फोटो बढ़िआँ नहि आबै यऽ एहि खातिर ई मोबाइल जे यऽ ने बड़ी खराब लागै यऽ चलबैमे चलैते चलैते रुकि जाइए आब जे यऽ लसैक जाइए अधे रस्तामे फसि जाइए वीडियो वीडियो क्वालिटी बढ़िआँ नहि दै यऽ बनबै छौं वीडियो तऽ